आं मोनसे मिस'आवहाय अर्दार होदोंमोन जेकेट बियो बिराथ दाम गाेसानि थेन के थेन केनिमोन आरो ओमफ्राय बियो दा आंनि जेकेदा सानब्रै सानब्रै जोंनो सफैबाय दा आं जेकेटखौ गान्नोबो मोनबाय बिराद मोजां बिराद गुदुंबो गाननो खमफेथेबेल बिराद समायनाबाे नायनो मोजांबो फिथबो जायो बिराद मोजांबो नुयो ओमफ्राय दा आं बे जेकेटखौ गानगासिनो गोजां बोथोर सिजेनाव आं बिहरना लाबाय ओमफ्राय दा आंनि थाखाय जेकेदा बिराद खामानि होबाय आरो जेकेटजों आं जेराव थाङो गोजांनायखौ आं आंनि गोजांनायखौ हमथानो हायो जेकेदा आंनि थाखाय जोबोद मोजां सफैदों मिस'निफ्राय जोबोद खमफेथेबेल आंनि थाखाय गाननो जोबोथ गुदुं जोबोथ मोजां जेकेदा मिस'आव आं अर्दार होदोंमोन सानब्रैजोंनो सफै सफैदों दामाबो बिराथ गाेसायानो खिन्थु गाननो बिराद माेजां आरो आरो नायनोबो मोजां बिनिखायनो आं मिस'खौ थेंकिउ बुंनो सानो आंनि नांगौ बायदि आंनि नांगौ बायदि अर्दारा मोजां सफैनानै आं गाननो हादों आंनि नांगौ बादिखौ आं फसायनाय बादिखौ आं फसन्थ'निखौ आं सफैजादों बिनि थाखायनो आं जेकेटखौ लानानै जोबोथ खुसि जेखेदा आंनि थाखाय जोबोद खमफेथेबल जानानै फैदों आरो आं जोबोद मोजां मोन्दों मिस'खौ मोजां सफैनायनि थाखाय